जि'यां अ'ऊं तुसें ई सनाई सकनी कि साढ़ी पंजें कंट्रियें दे नांऽ जेह्के साढ़े वल्ड दी पंज कन्ट्रियां न ओह्दे केह् केह् नांऽ न अ'ऊं तुसें ई सनाई सकनी पैह्ली ऐ इंडिया दूई ऐ चाइना त्री ऐ अफगानिस्तान चौथी ऐ पाकिस्तान पंजमीं ऐ बंगलादेश फ्ही इक बारी दुबारा सनानी आं तुसें ई पैह्ली ऐ इंडिया दूई ऐ चाइना त्री ऐ अफगानिस्तान चौथी ऐ बंगलादेश पंजमी ऐ पाकिस्तान एह् साढ़े जेह्की कंट्रियां दियां में कोई तुसें ई पंज कंट्ररियां जेह्ड़ियां सनाइयां वल्ड दे नेईं सनाए तुसें गी